देहातसँ लऽ कऽ शहर तकमे आइ काल्हि जे छै बढ़िआँ स्वास्थ्य व्यवस्था छै गाँवमे भी डॉक्टर जे छै की कहै छै जगह जगहपर हर पञ्चायतमे हॉस्पिटल खोलने छै आओर हर चीजके दबाइ ओहिमे उपलब्ध भए रहल छै जेनाकि हर सात रोजपर सात रङ्गके डॉक्टर आबै छै आओर हर चीजके दबाइके व्यवस्था करै छै आओर एहिसँ बढ़िआँ हर प्रखण्डमे भी हर तरहके व्यवस्था बढ़िआँ छै जेना पहिलुका मुताबिक जे छै आब स्वास्थ्यमे जे छै जेना गाँव पहिले जे छै गाँव घरमे जे छै बाल बच्चा होइ रहै तऽ की कहै छै गाँवएमे होइ रहै आब हॉस्पिटल लए जाइ छै आओर लगमे छै प्रखण्ड जेना मोगलीगंज प्रखण्ड भेलै कुमारखण्ड प्रखण्ड भेलै सिंहेश्वर हर जगह जे छै हॉस्पिटलके व्यवस्था बढ़िआँ छै ओहिमे ए सी के व्यवस्था हर चीज जो भी बेमारी छै सभके दबाइके व्यवस्था पुर्जा कटबै छै पुर्जा कटबैके बाद जे छै जे बेमारी रहै छै ओकर जाँच करल जाइ छै आओर जाँच करयके बाद जे छै सभ तरहके दबाइ उपलब्ध छै ओहिमे जेना एतयसँ नहि ठीक होइ छै तब तुरत जे छै मधेपुरा भेजै मधेपुरामे बड़का हॉस्पिटल छै आओर ओहिके बाद जे छै मेडीकल कॉलेज सरकार खोलि देलकैए आओर मेडीकल कॉलेजमे जे छै ने बड़का बड़का ऑपरेशन फ्रीमे होइ छै ओतय सभ किछुके जाँच करयके बाद हर गरीबके व्यवस्था बढ़िआँ छै तऽ जे छै डॉक्टर जे छै सभ तरहके जेना जतना बेमारी छै सभ रङ्गके डॉक्टरसभ सात दिनपर सात रङ्गके डॉक्टर हॉस्पिटलमे बैठे छै आओर हर तरहके जाँचि कऽ हर तरहके बिमारीके जे छै जेना की कहै छै जकरा जे भी रहै छै अल्ट्रासाउंड जेना की कहै छै एक्स रे की कहै छै माथाके एक्स रे हर तरहके हर रोगके जाँचके पूरी तरहसँ खूनकेँ जाँचि कऽ तब इलाज करै छै आ उएह पहिले गाँवके जे छै देखै छै हॉस्पिटलमे नहि होइ छै तब ओतय जे छै ओतय मधेपुराके बड़का हॉस्पिटल जे छै सदर हॉस्पिटल सहरसा मधेपुरा ओतय भेजै छै आओर ओतय भेजयके बाद जे छै बढ़िआँ तरहसँ इलाज होइ छै बहुत लोक मतलब जे छै आब जे छै प्राइभेटसँ हॉस्पिटलसभ बढ़िआँ व्यवस्था सरकारीमे छै आओर पूरी तरहसँ इलाज ओहिमे बढ़िआँसँ होइ छै कोनो प्रोबलम नहि छै सभकेँ बढ़िआँसँ इलाज करवा देल जाइ छै ओहिमे आओर की कहै छै आओर की कहै छै गाँवके डॉक्टरसँ सलाह लए कऽ तब जे छै तब जे छै सदर हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटलमे बढ़िआँ व्यवस्था हर तरहके छै ओहिमे इलाज बढ़िआँ होइ छै ओहिमे एहि लए कऽ मधेपुरा सहरसा पूर्णियाँ हर जगह सरकारी हॉस्पिटल छै जाहिमे कि मतलब जे तरफ जाय ओहि तरफ बढ़िआँ इलाज होइ छै हॉस्पिटलमे आओर सभकिछुके दबाइ हर तरहके जेना टी बी दमा गठिया वात रोग मतलब डायबिटीज ब्लड प्रेशर इसभके जाँच करि कऽ इलाज सरकारी हॉस्पिटलमे अच्छा तरहसँ होइ छै आओर हर तरहके दबाइ जे छै लोककेँ ओहिमे मिलै छै तऽ हर तरह मतलब चारू बगल जे छै सभ जिलामे बड़का बड़का हॉस्पिटल सरकारी खुलल छै